अ हेल्ल' ओ खोनादों दे माबाफोरमोन अ बेसेबां क्लासनिमोनबा क्लास नाइन दाथ' बिसोरनिया एक्जाम जाबाय थादों मानो इमारजिन्सि बिदि बांद्राय लोमजायाखैबा लायियानो मोजां जागोन नामा अ अ दाथ' एक्जाम जासिगोन ना दावाइफोर जादोंना जायाखै दावाइ जादों न एरैनो गगा मोननाया जाखाबाय थादों ना इसे गोबाव जाबाय ना बारा दिन जायाखै एसे बावबाय न अ अ सानथामनि सानथामद्रायबाथ' बाराद्राय जागोन नामा एक्जामबो खाथि मोनफैबाय बिसोरनिया इसे खम सानसेफोर लायोबा बा सान्नै लायोबा हामगोन नामा ना उसुबिदा जागोन अ हामोबा थाब फैनो होदो आरो हामथ'वाबालाय साननैसो थाबावदो बिदिबाबो जागोन बांद्राय उसुबिदा मोनदो नामा क्लास खालामनायाव जेने थेने जोंनियावबो एम आइ रुम दंखायो नालाय सिन्था गैया लोमजाब्लाबो एसे एनैया दे जागोन दे बांद्राय मोनोब्ला थाथोंसै आरो एसे हागोन बायदि मोनोब्ला फैनो होब्लानो जाबाय अ दे जासिगोन